ہندوستان كی سیاست اور سیاسی جماعتیں بہت ہی تاریخی ہیں جب سے ہندوستان میں انگریز آئے یا اںگریز آنے سے پہلے جب بادشاہوں كا دور تھا حكمران كئی حكمران راجہ مہا راجہ حكومت كرتے تھے اور انگریزوں كے جانے كے بعد ہر دور میں سیاست چلی ہے اور كئی سیاسی جماعتیں بھی بنی ہیں جمہوریت كے طور پر ہندوستان كے بارے میں ہمیں بہت ساری چیزیں پسند بھی آتی ہیں اور ناپسند بھی آتی ہیں اںگریزوں كے جانے كے بعد ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بن گیا اور كئی سیاسی جماعتیں اكٹھا ہو گئیں كئی سیاستی جماعتیں بننی شروع ہو گئی میرے پسندیدہ سیاسی رہنما بیرسٹر اظہرالدین اسد الدین اویسی صاحب ہیں جو ہمیشہ ہندوستانی عوام خاص طور پر مسلم عوام كے لیے انہـوں نے كئی اقدامات كیے ہیں ان كی ان کی رہنمائی كی ہے اور ہمیشہ ان كی مدد كے لیے آگے آئے ہیں كبھی ان سے ملنے كا اتفاق ہوا یا موقع ملے تو میں ان سے یہی كہنا چاہوں گی كہ یہ کہ وہ اپنی خدمات كو جاری ركھیں اور ہندوستان كی عوام كو اسی طریقے سے سپورٹ كرتے رہیں